جو شخص گانا سیکھنا پسند کرتے وہ سیکھ سکتے ہیں گانا سیکھنا کوئی خراب بات نہیں ہے یا سنگنگ کرنا کوئی خراب بات نہیں بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے خواہش کو ظاہر کرتے ہیں اور گانا گانا سیکھتے ہیں گانا گانے کے لیے سب سے پہلے جو گانا سیکھنا اسٹاٹ کرتے ہیں تو اسے اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کو سنگنگ بیس پر اس کو گانا سکھا سکے اور اور وہ جو گانے والا وہ سب سے پہلے اس کا جو گلا صحیح رہنا چاہیے تاکہ اس کا گانا زیادہ سے زیادہ طور پہ فیمس ہو جائے آج کل ہم لوگ فیس بک یوٹوب انسٹاگرام پہ پہ جا کے سیکھ جا سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنا شوق وہاں پہ ظاہر کرتے ہیں گانا گا کے تو ایک اچھے استاد کی بھی ضرورتت پڑتی ہے ہمارے شہر میں بھی بہت سے جگہ سنگنگ کلاس چلتی ہے جو سنگنگ سکھاتے ہیں اور بہت سے اچھے طور پہ وہاں سے بہت سنگر بن کے بھی نکلے ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی بھی بہت سے سنگر ہیں بہت سے کلا آرٹسٹ وغیرہ ہیں تو سنگر کچھ غلط کام نہیں ہے اس کو سبھی کو جس کو شوق ہو اس کو سیکھنا چہیے اور اپنا گلا کو بیٹر کرنا چہیے تبھی ایک اچھا سنگر بن سکتے ہیں اگر نہیں اس کا گلا بیٹر نہیں ہے تو وہ سیکھ کر گانا گائے چاہے نہ گائے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل انسان کو گانا زیادہ پسند ہے اور ان کو بھی اچھے گلے والا پسند کرتا چاہیے تاکہ اور وہ گانا گا سکے بڑھیاں سے اور گانا گانا کوئی بری بات نہیں آج کل دیکھیے فیس بک انسٹا یوٹوب پہ بہت سے چلا بہت سے لوگ اپنا گانا گاتے ہیں اور اس سے فیمس ہوتے ہیں تو گانا گانا چاہیے اور بہت اچھے اچھے گانا آپ ہمارے لیے اگر اپنا سنگ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانا سیکھتے اپنے استاد سے پھر اپنا گانا پھر دوسرے کے گانا یعنی کاپی کر کے گاتے ہیں ایسے کرتے کرتے پھر اپنا پوری طریقہ سے اس کو نالج ہو جاتا ہے پھر اپنا گانا لکھتے ہیں اور پھر اس کو گاتے ہیں گانا اور بہت فیمس بھی ہوتے ہیں تو سنگنگ کرنے کے لیے جو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا سب سے میٹر کرتا ہے گلا اس کا گلا بہت بیٹر ہونا چاہیے تاکہ لوگ پسند کریں اس کے گانے کو اگر اس کا گلا بیٹر نہیں ہوگا تو لوگ پسند ہی نہیں نہیں کریں گے تو اس کا گانا گا کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور گانا گانے میں کوئی بری بات نہیں ہے اس لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سے کلاس اولاس چلتے ہیں گانا کے بہت سے اچھے اچھے استاد بھی ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں